उलोवपाचें जालें जाल्यार काणकोणांत खुबशे संस्कृतीक उत्सव जातात तशेंच ते थळावे परंपरा जी आसा ताजी जपणूक करता उलोवपाक गेले जाल्यार दिवाळी चवथ जात्रा शिगमो शिशारान्नी मल्लिकाअर्जुन देवाच्यो अश्यो खुबश्यो गोश्टी हांगा जातात इंद्रावडीचो शिगमो म्हणल्यार त्या गांवांतल्यान खुबशे लोक एकठांय जाता आनी ते मेळ जावून दुसऱ्या गांवांनी वयतात दुसऱ्या गांवांत वयतासतना तीं आपली लोककला गाण्यांतल्यान सादर करतात ढोल आनी ताशो हेंच्या आवाजान आपली पारंपरीक गाणी जीं आसा ती लोकां मुखार सादर करतात आनी ह्या लोककलेची जपणूक करतात तशेंच एकामेकाक वांगडा वचून वयता थंय एकठांय रावून असो समाजाक संदेश दिता की खंयचीय परिस्थिती जावं जावं बरें आसूं दुखान आसूं आमी सदांच एकठांय रावपाक जाय जेणें करून खुबशीं कामा जीं आसात तीं आमची सोंपी जातात तशेंच तोणयांच्या आवाजांत गज खुबशे गाण्यांनी तांचो नाच जो आसा तो वेगवेगळ्या कडेन सादर करतात तशी तालगडी हें सुद्दा एक लोककला ते सादर करतात तशेंच वयतासतना तीं पांयाक चपलां न घालता वत आसूं जाल्यार सुद्दा ते एका गांवांतल्यान दुसऱ्या गावांत वचून आपली लोककला सादर करतात हांगा दिसून येता की कितेंय बी जालें जाल्यार आमी एकठांय जावून एक समाजाचें जें कार्य आसा तें फुडें व्हरपाक जाय आनी आपली लोककला आनी संस्कृती जी आसा ती सदांच जपून दवरपाक जाय